औ हेल' नोंना माइरङा बेसिबां दाम ए ओमफ्राय मा मा माइरं दङ जेन'बा

ओमफ्राय मा मा दङ जोसाफोर दंना गैया अ जोसा ए आइजंबो दंना ए दामआ ओरैनो बेसे जोसा माइब्राफ्रा बेसे बेसे दाम आरो माबाफ्रा दरखलमफ्रा बेसेबां दाम केजि

ओ औ औ औ जोसाया जोसाया बेसेबां ए अ अ औ ए दे होमब्ला आं माबागोन दे दा बिसिबां दङ जेन'बा माइरङा बिसिबां दङ बेसे बुरजा आं गासैबो लायजोबगोन बिसिबां दङ खयमनसो दङ खय कुन्टेलसो दङ दा ए ओरैनो आंनो जोसाफोरखौ पास कुन्टेल नांखागौ ओमफ्राय माइब्रा नांगौ एक कुन्टेलसो आरो रन्जितखौ नांगौ रन्जित ओमफ्राय माबा नांगौ आंनो आइजं बेखौ नांगौ आरो औ औ बिसिबां दामआ अबे अबेआ बिसिबां बिसिबां दाम बेखौ माबानोसै रायज्लायलायनानै लाबोनोसै जेन'बा दा औ औ औ औ दे दे दे औ